ہاں ہیلو سر وہ آن لائن میں بھی ایک اسکرٹ خریدے تھے جو پھٹا ہوا تھا ہاں سر تو آپ لوگ کیسے کیسے اسکرٹ بھیج دیتے ہیں ہیں ایسے کوئی تو چلتا ہے کیا پھٹا ہوا بھیج دیا اب بتائیے کتنی پریشانی ہو رہی ہے ہم لوگ کو ایں اب ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیے اس کو واپس کرنا ہے تو واپس کیسے کر سکتے ہیں تو سر ایپ میں آپ لوگ بھیجتے ہیں آڈر تو صحیح سلامت بھیجا کیجیے نا یا صحیح سے پیک کیجیے اب کیا کریں سر بتائیے آپ ہی اچھا سر اسی ویب سائٹ پہ جانا ہے نا جہاں سے آڈر کیے تھے جی سر جی سر سائڈ میں آ رہا ہے آپشن ریٹرن کا جی سر جی سر ریٹرن کا آپسن آ رہا ہے تو سر ریٹرن کر دیں گے تو کب تک یہ پیسہ آئے گا واپس تو سر ریٹین کے لیے پوری جانکاری وہی ویب سائٹ پہ مل رہی ہے نا جہاں سے ہاں بگل میں آ رہا ہے سر ٹیک ہاں جی سر جی سر وہی نشان ہے وہیں پہ کلک کرنا ہے سر ہاں اچھا سر سر ہو جائے گا اسی پہ ہو جائے گا کلک اچھا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ہم ریٹین مار تو دیے ہیں دیکھیے ریٹین ہوا ہے کہ نہیں دیکھ لیجیے میرا ٹھیک ہے سر چیک کیجیے ہو گیا ہے ریٹرن میں سر ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے ریٹین کر دیجیے میرا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک کب تک ریٹین آ جائے گا واپس تب تو سکنڈ ڈریبڑی کب تک آ جائے گا اچھا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے